اتر پردیش میں سیاحوں کے لیے اور زائرین کے لیے بہت سارے تفریحی مقامات ہیں اس میں سب سے زیادہ مقبول تاج محل ہے جہاں پر دور دراز سے لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ جو شادی کے بندھن میں نئے نئے بدھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تاج محل گھومنے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ بھول بھلیا بھی ایک مقبول ترین سیر کا سیر کی جگہ سمجھی جاتی ہے وہاں پر بھی لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں بچوں کو لے جاتے ہیں اپنی پوری فیملی کو لے جاتے ہیں گھومنے کے لیے اس کے علاوہ اتر پردیش میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں